कई प्रकार के कलाओं के कपड़े हैं जो हमारे तेहार के लिए ख़स होते हैं जैसे कुछ धार्मिक तेहार है तो उसके लिए हिन्दू रीति रिवाज के हिसाब से कुर्ता पजामा या फिर धोती को बहुत ख़ास माना जाता है जैसे महिलाओं में पारंपरिक तौर पर भी कई कई कपड़े हैं जिनका उपयोग विशेष पूजा के लिए किया जाता है यग्न हवन के लिए हिन्दू रीति रिवाज के कपड़ों को पहना जाता है जो पूजन आदि कार्यों के लिए इन्हे सुभ माना जाता है और इन्हें सुभ मौकों पर ही पहना जाता है